जीवनमे कलाके महत्व इहे छै कि हमसभ आदमीके जीवन जियैके अलग अलग ढ़ ढङ्ग छै हमसभ लोग एकसाथ रहै छी हमरा सभके जीवन जियै जीवन जियै लेल अलग अलग मतलब कि ढङ्ग छै जीवन जियैके ढ़ङ्ग बहुत जरूरी छै जिन्दगीमे जे मनुष्यमे जितना कला होइ छै उ मनुष्य समाजमे दुनिआँमे ओतना आगे बढ़ै छै मनुष्य आगे आगे बढ़ै छै जकरामे कला नहि होइ छै उ उतने समाजमे दुनिआँमे अपन घरमे परिवारमे ओतने पीछे रहि जाइ छै कैलयकि ओकरा पास कला नहि होइ छै आओर सभके जिन्दगीमे अलग अलग कला होइ छै ककरो बढ़िआँ पेंटिंग बनाबैके कला होइ छै जे अपना घरमे बढ़िआँ बढ़िआँ पेंटिंग लग बनाबै छै दीवालपर लगबै छै लोग देखै छै बड़ बड़ाइ करै छै ककरोमे बाँस के छिटी बनाबैके कला हय सभके अलग अलग कला हय कोनोमे लकड़ीके कुर्सी बनाबैके कला छै ककरोमे बैलगाड़ी बनाबैके कला छै जाहिसँ से मनुष्य अपन अय जगहसँ दोसरा जगह जा जाइके सुविधा बनलै बना जेकरा जे कला छै उ अपन ओइ कलाके अनुसार ओ समान बनाकरके फेर ओकरा बजारमे जाके ओकरा बिक्री करै छै जोनसँ ओ अपन पैसा कमाइ छै ओ समाजमे धीरे धीरे आगे बढ़ै छै जकरा अन्दर कला नहि ननहि होइ छै उ आगे बढ़िये नहि सकै छै समाजमे दुनिआँमे ओतने ओ पीछे रहतै कैलयकि ओकरा अन्दर कोइ कला नहि हय तऽ फेर ओकरा कोइ कोइ होइए नहि हय कोइ कुछ ओकरा जिन्दगी जियैके लेल कोइ साधन नहि हय कैलयकि ओकरा अन्दर किछु अपन कला नहि छै जेकरा अन्दर कला छै ओ अपन ओइ चीजसँ उ सामान बनबै छै आओर ओइ चीजके बजारमे बेचके पैसा कमाइ छै आओर ओइसँ ओ पैसासँ समाजमे आगे बढ़ै छै